इ'यां ते साड्ढे जम्मू कश्मीर इच बड़ी घूमने आह्ली जगह् हैन लेकिन जेह्ड़ियां मानी मशहूर जगह् न ओह् हैन बागे बहु अखनूर मानसर रियासी ते बड़े ज्यादा डैम बी हैन इत्थे दिक्खने आह्ले ते अगर इत्थे घूमना होऐ ते बड़ी ज्यादा जगह् ऐ जियां अस बागे बहु जाई सकदे इत्थे अज्जकल पानी आह्ल डांस होंदा ऐ ते ओह् दिक्खी सकने अस मां बाबे बाली माता जाई सकने उत्थे दर्शन करी सकने न जम्मू कश्मीर च साड्ढे बड़े जगह् जगह् ऐ जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ओह् तीर्थे दा स्थान बी मन्नेआ जंदा पटनीटॉप जाई सकने न कश्मीर घूमी सकदे न कश्मीर बिच्च डल लेक भुल्लर लेक बड़ी ज्यादा लेकां न भद्रवाह जाई सकने न किश्तवाड़ डोडा रियासी ते जे एह् जगह् न एह् जेह्ड़े घूमन बाहरूं आए होंदे लोकी उनें अपनी तरफ एह् जगह खिच्चदियां न क्युंकि एह् जगह् बड़ी सुहावनियां न इत्थे दा मौसम बड़ा शैल होंदा ऐ इत्थे हरेआली होंदी ऐ ते साड्डे जम्मू कश्मीर बड़ी बड़ी शैल जगह् ऐ न मानसर जाओ सुरिंसर जाओ अखनूर जाओ साम्बा जाओ ते बड़े शैल जगह् ऐ न इत्थे घूमन तेई अज्जकल इक नया मंदिर बी खुले दा ऐ तिरुपति बाला जी दा सिदड़ा इच ओह् बी बड़ा शैल मंदिर ऐ माता वैष्णो जाओ ते जेह्ड़ी जात्तरा ऐ जन्दी न सयाढ़ बाबा ममरनाथ माता मचेल इस एह्दे च सीजना उप्पर अस घूमन जाई सकदे न